अभी हम जैसेकी ए सी लेल छिऐ तऽ बहुत ही जादा फायदामे छी हमलोग ए सी चलाए देलहुँ ओकरासँ बहुत कूलिङ्ग करै छै बहुत जादा ही राहत मिलत अहाँके बैठ गेलहुँ आराम मिलल ठण्डा ठण्डा हवा लागल जून मई तऽ जनते छिऐ अहाँसब केतना बड़ा दिक्कतके दिन रहै छै गर्मी ओ से आराम मिलैके लिए ए सी हमरा घरमे छै बहुत ही जादा आराम मिलै छै बहुत जादा ही कूलिङ्ग करै छै बहुत ही अच्छा सुविधा छै ओ